ہمارے مذہب میں سب طرح کا لوگ ہے جیسے ہمارا عید آیا تو ہم عید مناتے ہیں ہم مسلم ہیں ہم عید مناتے ہیں ہمارا ہندو بھائی ہے اس کا دیپاولی ہے تو وہ دیپاولی مناتے ہیں وہ میری دوست پوجا ہے اس کے یہاں ہم کو جانا ہے تو اس کے ساتھ ہم دیپاولی مناتے ہیں میری دوست پوجا آرتی وہ میرے ساتھ آتی ہے عید پر میرے ساتھ عید مناتی ہے تو اسی طریقہ سے ہم سب جو ہے اپنا اپنا پیار محبت سے بھائی چارہ سے بھائی چارہ سے اپنا اپنا تہوار مناتے ہیں تہوار مناتے ہیں وہ دوست ہے میری ہندو بہن ہے ہماری دوست ہے پوجا ہمارے یہاں آنا عید پر تہوار منانا سیوئی دودھ ہم اس کے یہاں دیپاولی میں جانا تو مٹھائی وغیرہ وغیرہ چیز کھانا تو اسی طریقہ سے دونوں آدمی جو ہے پیار محبت سے اپنا اپنا تہوار مناتے ہیں